हॅलो अय साईजा उलयतां म्हाका आमी फुला जाली आसली ऑर्डर मातशी घेता बरोवन तुका लग्नाक लग्नाक फुलां जाय आसली दोन मेन हार मगे व्हंकल न्हवरेचे आनी घरांच्या मेन लोकांक एक डजन हे फातल्यो बऱ्यो मातश्यो पय आं एकूत पॅटर्नाच्यो आनी सगळ्यां लग्नाक दिवपाक हे शेवत्यो अय मिक्स म्हाका एकूत कलर कर एकूत कलर आं त्यो कश्यो चार पांच चार किलो त्यो शेवत्योय आं बऱ्यो फ्रॅश मात्श्यो दिवया ताज्ज्यो आवय इतलें म्हारग गे मातशें कमी करतली व्होडली ऑर्डर दिल्या मुगे हांवेन हय ताजीत जाय गे आमकां कोणी नंबर दिलो तुजो म्हाका तूं बरी दिता म्हण मात्शें कमी धर आनी हार कशें तुजें तें मेन हार जाय म्हाका तें बरें बारीक तें हेज्यो धर आं मोटे मोटे न्हू आतां नीव पॅटर्न येयला पय तें मदीं पिंक लायट पिंक बी हें घालचें आनी कलराचें कसो आं खूब म्हारग सांगता मगे तूं आं आवय खूब म्हारग जाता मातशें किदें कमी कर मगे भायर देड हजारांक बीन मेयटा तूं बरी करता सांगला म्हणू तुजे तुजे कडे दिता ऑर्डर आसा आनी फुडें मागीर दिता गे ऑर्डर तुका देड हजरांक धर गे तो घाल म्हाका देड देड हजार तीन हजारांक हें पय पावलें आं जायना आय सायबा आनी हें ती फुलां कशी पडटली म्हाका फातीयो हांवेन तुका एक डजन सांगल्या त्यो त्यो तरी मात्शें कमी कर आवय खूब सांगता मगे तूं

फ्रेश सगल्यांचे आसता गे तुगे डबल रेट सांगता तूं भायल्या पेक्षा डबल रेट जाली मगे मात्शें कमी पय आं आनी आम्या आं आनी म्हाका आम्याची ताळें दिता मातशे हाडून पन्नाशेक आगे मातशे हाडून बी गे हांगा मातशें हे टायम ना गे म्हाका कोणाकूय सांग मगे तुजे वळखीचे आसताले वळखीचे कोणूय आसतले न्ही तुजे आं आनी